ऐं उतां थोरी बहुत ख़रीदारी बि कईसीं घुमियासीं लक्ष्मन झूलो ऐं राम झूलो सभु असां ॾिसी आयासीं उन खां पोइ घुमी घुमी करे पोइ असां सॼो ॾींहुं लॻाए करे असां शाम जो वापसि आयासीं ऐं असांजे हितां सुबुह जो जल्दी निकितासीं ऐं राति जो राति जो देरि सां घर पहुतासीं ॿियों असांखे सभिनीनि खे उते मज़ो आहियो ऐं ॿार बि ख़ुशि थिया असां सभेई पाण में मिली करे उते रेस्टोरेंट में खाधो खाधोसीं ऐं सभिनीनि पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां ख़रीदार वग़ैरह कईसीं इहो असां अॻिते बि वञण जो प्रोग्राम हुयो पर ॿारनि ॿारनि जे करे असां जल्दी मोटी आयासीं